आतांच्या तेंपार सगलो लोक कामां वेता चोड कोण घरा बसना कामां सोन सो कितें जाता की दीस बस स्ट्रेस आसता आनी कासीर आसता पूण आमचे स्पोर्ट्स कितें करता की स्पोर्ट्स तुका एन्टरटेन करता तूं खेळना जाल्यार तूं एटलिस्ट तूं चोयता की स्पोर्ट्स चलता तेन्ना तूं गेम्स चोयता सो तुका ते स्ट्रेस फ्री जाता आनी तूं खेडो गेले जाल्यार पसून तुजें टेंशन मातशें दुसरें जाता की तुका तूं इसरोता की तुका कामा गेल्लो आनी सगले पूण सगळे स्ट्रेस फ्री जाता स्पोर्ट्स तुका सारको स्ट्रेस फ्री करता तुजें फिजीकल फिटनस आसता की बरें करून हेल्थ आमचे सांबाळुया सो स्पोर्ट्स जायते आमच्या कम्युनिटींत आमचे विलेजान आमच्या गांवांत स्पोर्ट्स जायते जाता सो म्हाका दिसता लोक आमचे हेल्दी आहा